हां अगर अस गल्ल करचै कि मतलब अजकल्ल कि'यां सानूं जिन्ने बी अगर गल्ल करचै सोशल मीडिया ऐप्स ऐ ब्हटसैप होई गेआ ट्वीटर होई गेआ सानूं कि'यां मिसलीड करा दा अज्ज अगर अगर अहें गल्ल करचै अजकल्ल बड़ी सारी एही जेही न्यूज ऐ केईं बारी केह् होंदा कि ओह् वायरल होई जंदी चाहे ओह् ब्हटसैप उप्पर होए ट्वीटर उप्पर होए चाहे ओह् फेक होए ओह् केह् होंदी कि वायरल होई जंदी ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि बड़े सारे लोग जेह्ड़ा इस मिस इंफर्मेशन दा शकार होई जंदे ओह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि ओह् उ'ऐ सच्च मन्नी लैंदे ऐ चाहे अजकल्ल अहें गल्ल करचै कि पालिटिक्स बिच्च किन्ने इशू बना दे ऐ है ना जि'यां हून लैक्शन चला दी ते बड़े सारे लोग इक त'रा दे ब्हटसैप उप्पर इक डेटा चलाऽ दे एह् इक सोशल मीडिया अजैंडा चलाऽ दे एह् कि एह् जेह्ड़ा बोल्ला दे कि सरकार स्हेई ऐ सरकार स्हेई ऐ ते ओह्दे रिलेटिड कुछ ओह् मिस इंफर्मेशन जेह्ड़ी स्प्रैड करदे हे कि इन्न इ'यां कीता इन्न इ'यां कीता कुछ बी वीडियो वायरल करी ओड़दे हे चाहे ओह् गल्ल करचै कि किसी दी कास्ट उप्पर ओह् फाइट करवाई ओड़दे हे रिलीजन उप्पर फाइट करवाई ओड़दे हे हिन्दू मुस्लिम करवाई ओड़दे हे ते बड़ी सारी ऐहो लेही चीजां न जेह्ड़ी इक दूसरे गी मिस इंफर्मेशन करदी ऐ सो अंटिल अनलैस्स जिन्न तक्क असें गी उस चीज दी पूरी स्टोरी निं जान्नी लैचै सानूं किसी चीज उप्पर गै विश्वास नेईं करना चाहिदा ऐ जि'यां फार अग्जैंपल ब्हटसैप उप्पर कुछ बी सानूं किसी ने कोई गल्ल बोल्ली ओड़ी कि इस ज'गा गल्ल करचै कि चीज मिला दी ऐ फार अग्जैम्पल थोह्ड़े दिन पैह्लें दी गल्ल ऐ कि मेरे इक नोन च रिलेटिव उ'नें गी इक मैसज आया ब्हटसैप पर पर कि तोहानू इन्नै इन्नै तुसें इन्नै पेमैंट करनी ऐ होर तोहानू असें स्कूटी देई ओड़नी ऐ ओह् बी फिफ्टी परसैंट डिस्काउंट उप्पर तोहानूं अद्धी पेमैंट करनी पौनी ऐ सो उ'नें केह् कीता उ'नें उस चीज गी सच्च मन्नी लेआ ओह् शायद उस चीज अवेयर नेईं ही उ'नें केह् कीता कि उस बंदे गी पेमैंट करी ओड़ी ओह् अडवांस पेमैंट करी ओड़ी सो ओह्दे कन्नै केह् होएआ ऐ कि ओह् ओह् इक ते उं'दा लास होएआ गै होएआ है ना दूसरी चीज उ'नें गी मतलब ओह् काफी जैदा परेशानी दा सामना करना पेआ इक ते ओह् टैंशन बिच्च आई गेई क्योंकि ओह् ब्ह्टसैप पर मिस इंफर्मेशन आई उ'नें सोचेआ कि एह् ब्हटसैप ऐ ते सैक्योर गै होनी सेफ गै होनी उ'न स उ'नें गी एह् चीज नेईं ही पता कि शायद एह् चीज गल्त ऐ बट जि'यां उ'नें गी एह् चीज पता लग्गी ते ओह् फिर ओह् उस चीज दा नुकसान मतलब उ'नें गी झेलना पेआ सो इन्नै सारे मतलब जेह्ड़ी उ'नें अमाऊंट सैंड करी ओड़ी ओह्दे नै घट्ट कोला घट्ट बी अपना किन्ने पंजाह् ज्हार दा नुक्सान करवाई लेआ सो इस ब'जा कन्नै गै सो एह् बड़े सारे अजकल्ल इ'यां साइबर फ्राड चला दे न अजकल्ल बड़े केईं बारी काल आई जंदी ऐ केईं बारी ब्हटसैप उप्पर लिंक आई जंदा कि इस लिंक उप्पर क्लिक करो ते सानूं ओ टी पी सैंड्ड करो ओह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि इक मिसलीडिंग इंफर्मेशन लोकें गी जेह्ड़े बचैरे मतलब पढ़े लिखे दे नेईं ऐ ऐजुकेटिड नेईंं ऐ ओह् लोग केह् करदे इस चीजै गी सच्च मन्नी लैंदे ऐ केईं बारी बोल्ली ओड़दे साइबर फ्राड च कि तोआढ़ी लाटरी निकली दी ऐ जी तुस अपना डेटा सैंड्ड करो तुस अपना अधार कार्ड फोटो कापी हैना बैंक दी कापी बगैरा सैंड्ड करो तो बड़े सारे ऐहो जेह् केसिस होए साढ़े इद्धर अपने लोकल एरिये च बी बड़े सारे ऐहो जेह् केसिस होए दे ऐ एह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह् बचैरे अपना पिनकोड सैंड्ड अपना ए टी ऐम्म दा पिन सैंड्ड करी ओड़दे ऐ हैना ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़े साइबर फ्राड आह्ले बैठे दे होंदे ओह् पैह्लें गै इस चीजै च त्यार होंदे कि उ'नें अपना सिर्फ फायदा चुक्कना होंदा ऐ सो एह् चीजां बड़ियां सारियां नुकसान करदियां अगर अस गल्ल करचै कि जिन्न तक्क सानूं नालेज गै निं होए जि'यां हून गल्ल करचै कि कोविड दी वेव आई दी ओह्दे च बड़ी सारी इंफर्मेशन होई कि एह् बैक्सीन गल्त ऐ इ'यां गल्त ऐ है ना ते ओह् ब्हटसैप उप्पर न्यूज फैलाई दी ही कि एह्दे कन्नै बंदे मरा दे न एह् होआ दा बो होआ दा ऐ ते जिन्न तक्क सानूं पूरी प्रापर इंफर्मेशन नेईं होए सानूं कोई बी ऐहो जेहा स्टैप नेईं चुक्कना चाहिदा जेह्दे कन्नै सानूं बी नुक्सान होए ते अगले इंसान गी बी नुक्सान होऐ ते गल्ल करचै अस अगर अस स्टाक मार्केट दी जि'यां अजकल्ल स्टाक मार्केट मार्केट बिच्च बड़े लोग पैसे इंवैस्ट करा दे सो उस चीजा दी नालेज दे बिना गै ओह् चीज केह् करदे ओह् इंवैस्ट करी ओड़दे पैहा अपना ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि लोकें गी नुक्सान होई जंदा ते ओह् बी स्हेई गल्ल ऐ जिन्ने तक्क तोहानूं किसी चीज दी नालेज नेईं होए ते सानूं उस चीजा बिच्च अपना हत्थ नेईं पाना चाहिदा ऐ ते बड़ी सारी ऐहो जेही इंफर्मेशन ऐ जि'यां गल्ल करचै ते बड्डा इक सब तो बड्डा इक एह्दा जो गल्ल करचै कि बैकवर्ड चीज केह् पवा दी ओह् सानूं पवा दी ऐ कि कंफ्यूजन पवा दी ऐ लोकें गी एह् की पवा दी ऐ अवेयरनैस्स निं ऐ लोकें बिच्च लोग अनपढ़ न लोकें गी पता निं ऐ केह्ड़ी चीज स्हेई ऐ ते केह्ड़ी चीज गल्त ऐ ओह्दे कन्नै केह् होआ दा लोकें दा बड़ा जैदा नुक्सान होआ दा सो एह् चीजां लोकें गी नेईं करनियां चाहि दियां मेरी नजर बिच्च ते एह् चीजां बड़ियां गल्त ऐ ते जिन्ने तक्क उ'नें गी नालेज निं ऐ उ'नें गी कोई बी ऐहो जेहा स्टैप निं लैना चाहिदा ना उ'नें गी स्टाक मार मार्केट बिच्च जां कोई बी ऐसी चीज बिच्च अपना पैसा इंवैस्ट करना चाहिदा अन्टिल अन्लैस ओह् चीज सेफ ऐंड स्कयोर नेईं ऐ अगर ओह् कोई चीज ऐ ओह् अपने फैमली मैंबर कन्नै जेह्ड़े पढ़े लिखे दे उं'दे कन्नै गल्ल करनी कि एह् चीज स्हेई ऐ गल्त ऐ फिर चीज ओह् ओह् अग्गें उस चीज गी फर्दर अग्गें जेह्ड़ा ओह् अपना प्रोसैस्स ऐ अग्गें करन नेईं ते अंटिल अन्लैस उस चीज गी में आखा नां कि छेड़ना गै निं चाहिदा ऐ क्योंकि मतलब साई साइबर फ्राड आह्ले ते इ'यो चांह्दे नै कि मतलब एह् चीजां साह्नू अस चाह्चै कोई साढ़े मतलब एहो जेह् कोई जाल च फसे कोई ट्रैप च फसे ते अस उस चीजा उं'दे कोला पैसे पैसे हड़पचै ते गल्ल करने करचै कि जि'यां साढ़े एरिये बिच्च इक अवेयरनैस्स कैंप लग्गने चाहिदे न ओह्दे रिलेटिड लोकें गी समझाना चाहिदा कि कि'यां कि'यां मतलब अजकल्ल एह् डेटा जेह्ड़ा चोरी करा दे न इक दूसरे दी मिस लीडिंग इंफर्मेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् शेयर करा दे न बड़ी सारी एहो जेही चीजां ते मीडिया ने बी बड़ी सारी अगर गल्ल करचै न्यूज बिच्च बी एह् चीजां सानूं मतलब अगर कोई बंदा हर हर इक इंसान दे घर बिच्च अजकल्ल दिखचै कि टी बी ऐ ते ओह् चीजां मतलब दिखदा ऐ न्यूज आह्लें गी एह् चीजां शेयर करनियां चाहि दियां कि भाई साह्ब एह् चीजां गल्त ऐ इं'दे अल्ल नेईं जाओ चाहे ओह् ब्हटसैप उप्पर कोई मिस इंफर्मेशन आ दी ऐ ट्वीटर उप्पर आ दी ऐ एह् केह् करदी कि सोसाइटी गी बड़ा जैदा कंफ्यूज करी ओड़दे न सोसाइटी च लोग सोचदे कि शायद एह् सच्च होना शायद सच्चे उं'दी लाटरी निकली गेदी ओह् केह् करदे फिर अपने पैसे अपने इंवैस्ट करी ओड़दे उस चीजै उप्पर सो ओह् चीजां नेईं करनियां चाहि दियां मेरे आइडिये कन्नै ते मीडिया इक बड़ा अच्छा साधन ऐ मीडिया अगर नेईं होग ते उन्न तक ओह् चीजां गै हैन्नी होनियां जि'यां में पैह्लें गै दस्सेआ कि हाल्लें होर बड़े सारे हाल्ली इंसिडैंट होई गेदे साढ़े इद्धर रिसैंटली इक इसिडैंट होएआ किसै दे घर साढ़े टाउन च फोन आया उ'नें दिक्खेआ कि गल्ल करा दे आखा दे अहें बैंक तों बोल्ला दे आं हैना इक फेक काल हा ते ओह् उ'नें उंदे कोला ए टी ए टी ऐम्म दा पिन लेई लेआ उं'दा आधार कार्ड लेई लेआ अकाउंट नंबर लेई लेआ उं'दे बाद च उ'नें बोल्लेआ कि तोआढ़े फोना पर ओ टी पी औना फिर थुहानूं तोआढ़े घर जेह्ड़ी ओह् चीज पुज्जी जानी ऐ ओह् तोहानूं गिफ्ट्स मिलने न तोहानूं इलैक्ट्रानिक दा समान मिली जाना ऐ उ'नें सो सोचेआ कि शायद ओह् इ'यां निश्चिंत हे उ'नें गी पता निं लग्गा ते ऐ ऐजुकेटिड बी हैन्नी हे उ'नें केह् कीता अपना ए टी ऐम्म पिन शेयर करी ओड़ेआ ओह्दे कन्नै केह् होएआ इक उं'दा नुक्सान होई गेआ बड़ा भारी नुक्सान होई गेआ बड़े सारे पैसे जेह्ड़े उं'दे चली गे सो एह् चीजां जेह्ड़ियां बड़ियां गल्त ऐ सो एह् चीजें दा जिन्ना में आखा नां कि जिन्नी चीजां होनियां चाहि दियां उन्नियां घट्ट होनियां चाहि दियां होर लोग इस चीज कोला अवेयर होने चाहिदे कि एह् चीजां बड़ियां गल्त न अगर जिन्न तक्क एह् चीज दा लोकें गी पता निं लगग उन्न तक्क लोकें कि'यां समझना इस चीज गी सो में एह् चाह्न्नां कि लोग अवेयर रौह्न लोग समझन कि भाई साह्ब एह् चीज गल्त ऐ होर कि'यां होई सकदा ओह् तांइयैं होई सकदा जिन्न तक्क एह् अवेयरनैस्स कैंप निं लगाए जान लोग अवेयर निं होन में चाह्न्नां कि एह् चीजां गल्त न जि'यां अगर गल्ल करचै कि अगर गल्ल करचै इन फ्यूचर इन फ्यूचर बड़ा जैदा नुक्सान ऐ अजकल्ल किसै दा बी डेटा कोई केह् करदे कि ब्हटसैप पर कोई चीज कोई सैंड्ड करदा वीडियो ते ओह् अग्गें ओह् फार्बड करी ओड़दा ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि किसै दी प्राइवेसी शेयर होंदी कोई इंसान ईवन कि बड़ी सारी एहो जेही चीजें दा कोई अगर अपना डेटा वीडियो बगैरा किसी कन्नै इक ट्रस्ट करियै सैंड्ड करा दा ओह् अगला बंदा केह् करदा कि उस्सी ओह् फार्बड करी ओड़दा ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह् चीज बायरल होई जंदी ओह् बड़ा सारें लोकें गी बड़ा सारी एहो जेही चीजां जेह्ड़ी नुक्सान करने पेई जंदा चाहे ओह् किसी बी रिलेटिड ऐ सानूं किसी दी प्राइवेसी बिच्च दखल अंदाजी करने दा कोई हक्क निं ऐ इंसान दी ओह् पर्सनल लाइफ ऐ ओह् चाहे ते ओह् कुछ बी करी सकदा साढ़ा कोई हक्क निं ऐ कि अस ओह्दे बिच्च बोलचै कुछ करचै होर इन फ्यूचर बड़े सारे नुकेसान न जि'यां में पैह्लें दस्सी ओड़ेआ कि गल्ल करचै कि हैल्थ रिलेटिड गल्ल करचै केईं बारी बोल्ली ओड़दे कि इन फ्यूचर एह् नुक्सान ऐ जि'यां हून बोल्ला दे कि एह् गल्ल करदे कि कोई बी मार्किट बिच्च कोई नमीं चीज औंदी ओह् बोलदे कि यार एह् खाओ एह्दे कन्नै माइंड मल्टी बिटामिन्स मिलदे ऐ प्रोटीन मिलदा ऐ चाहे ओह् चीज बिच्च एक्चुअल च इंग्रीडिऐंट कुछ होर पेदे होन बिच्च मिक्सचर कुछ होर चीजें दा होए पता निं लोकें गी केह् केह् खलाई जा दे न ओह्दे कन्नै केह् होआ दा लोकें गी हैल्थ उप्पर कंपलीकेशन्स आ दे उ'नें गी इशूज बना दे न बड़ी सारी एहो जेही चीजां जि'यां लोग इक दुए गी दिक्खियै न्यूज पेपर उप्पर दिक्खियै जि'यां अजकल्ल टी बी बिच्च बड़े सारे ऐड्स औंदे ऐ अजकल्ल दिखचै ते कुछ गल्ल करचै मार्केट बिच्च बड़े सारे औंदे कि एह् करो हाइट बनाने आह्ले ओह् प्रोटीन पौडर चली पेदे वेट गेन करने करने आह्ले चली पेदे न ओह् केह् करदे कि बेसिकली ऐक्चुअल च ते कुछ निं होंदे ओह्दे कन्नै बड़े सारे लोकें दा साइड इफैक्ट होंदा जि'यां साढ़े इद्धर किसी ने वेट गेन करने बास्तै इक प्रोटीन पौडर मंगाए दा जेह्ड़ा हैल्थ बाद चा जि'यां उस चीज गी इंटेक कीता उ'न्न मतलब उस चीज दा सेवन कीता ओह्दे बाद च उस्सी जी काफी काफी जैदा ओह्दे च हैल्थ कंपलीकेशन्स आई गे उस्सी बीमार बी पेई गे ईवन कि बड़ा जैदा बीमार पेई गेआ ओह्दे बाद च ओह् डाक्टर कोल गे उ'नें फिर प्रापर उ'नें अपना ट्रीटमैंट कराया फिर उ'नें उ'नें केह् कीता इस चीज कोला सिक्खेआ लोकें गी गाइड कीता कि एह् चीजें बिच्च नेईं फसो अगर जिन्ना इंसान इस चीजै बिच्च फसगा ते उन्ना इंंसानें लोकें दा नुक्सान ऐ सो में चाह्न्ना ऐं कि एह् बड़ी सारी चीजां जेह्ड़ियां मतलब कि एह् बड़ी सारी मिसलीडिंग इंफर्मेशन जेह्ड़ी ऐ ब्हटसैप थ्रू होई जां ट्वीटर थ्रू होई गेआ एह् चीजां केह् करा दियां सोसाइटी गी कंफ्यूज करा दियां होर एह्दे बड़े सारे साइड इफैक्ट ऐ जि'यां पैह्लें सनाई ओड़ेआ फ्यूचर बिच्च सो एह् चीजां बंद होनियां चाहि दियां जिन्नी जादा होई सकै इन्नी एह् चीजां बंद होनियां चाहि दियां